गाँव घरमे पेड़ लगाबैसँ अच्छा होइ छै ऑक्सीजन फ्रेश मिलै छै पेड़ पौधासँ ओकर बाद नालीमे प्लास्टिक उलास्टिक नहि डालना चाही गीला कचड़ा अलग रखना चाही सूखा कचड़ा अलग रखना चाही अइसँ साफ सफाइ रहनेसँ व्यक्ति हर हमेशा सही रहै छै दवाइ तवाइ ओते नहि खाना चाही व्यक्तिके विचार दवाइ खायसँ आओर आदमी कमजोर पड़ै छै जे भी छै अपन पेड़ पौधासँ जे दवाइ बनै छै ओकरे आदमीके यूज करना चाही अधिकतर ओइ सबसँ बीमार नहि पड़ै छै आओर ऑक्सीजन भी फ्रेश लए सकै छै पेड़ पौधामे पानि डालनाइ रहै छै सुबह उठिके मॉर्निंगमे अच्छासँ सुपौलके वातावरण आओर गाँवके वातावरण किछु अलग छै गाँवमे बहुत अच्छा छै हर जगह पेड़ छै हर दिशामे गाछी बिरछी छै सब किछु छै अच्छा छै आओर यहाँपर अच्छा वातावरण छै हर चीजमे मन लगै छै